हा मां पंहिंजा फ़ोटू सोशल मीडिया ते विझंदी आहियां जीअं त व्हाट्सप ते विझंदी आहियां फेसबुक ते विझंदी आहियां इंस्टाग्राम ते बि विझंदी आहियां मूंखे ॾाढो वणंदो आहे ॿियो मूंखे ज़िंदगी जो हर हिकु मिंट मां पंहिंजे दोस्तनि साहेड़िनि सां कंहिं बि ज़रिए सां जुड़ियलु हुजां जीअं हिन जो मतिलबु इहो आहे की जॾहिं बि असां फ़ोटो या विडियो असां सोशल मीडिया ते विझंदा आहियूं असांजा पोस्ट सां ई मिटु माइटु ॾिसी सघंदा ऐं पसंदि कंदा आहिनि न त कुझु असां उनखे वक़्तु बि मैसेज पिणु मोकिलींदा आहिनि फ़ोटो ॾाढो सुठो आहे ॾाढी सुठी आहीं लॻे वग़ैरह वग़ैरह